हम काल्हिखन जे छै से गेलहुँ एक रेस्टुरेंटमे ओतय टेबुलके जे छै से उपलब्धताके बारेमे पुछलियै ओतय जे छै से लोग जे छै से कोना फ्रेश हैत तऽ ओकरा बारेमे जे छै से बात केलहुँ तऽ जे छै से प्रायः जे छै से ओ व्यवस्था जे छै से केलक आओर सही जे छै से रहलै